हम अपने फोटो में भारत को इस प्रकार दर्शाएँगे कि यहाँ के राजा महाराजा के पुराने राजधानी पुरानी घाटें मंदिर विश्वनाथ जी का मंदिर मणिकर्णिका घाट वाराणसी के मार्केट गलियाँ अपनी संस्कृति लोगों के वेश भूषा नदी जंगल पेड़ पहाड़ उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज यहाँ की खुबसूरती कैसी है यह सब बताएँगे हमारे भारत में आगरा का ताजमहल स्थित है और दिल्ली का लाल किला भी है हम अपने फोटो के ज़रिए पूरे देश को बताना चाहेंगे कि यह सब कैसे हमारे देश में खुबसूरती बिखेरते हैं और हम अपने यहाँ के लोगों के पहनावा भी दर्शाय फोटो खींचकर दर्शाएँगे कि किस तरह के हम हम यहाँ के पहनावा है कितना अच्छा पहना हमारे यहाँ का पहनावा सूट सलवार धोती है और